میں نے یہ کتاب آن لائن خریدی ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ ابھی یہ کتاب بھیجی گئی یا نہیں بھیجی گئی بھیجی گئی ہے تو اس کے لیے تو سب سے پہلے میں اپنے مطلب آڈر کی حیثیت سے چیک کیا تو دیکھا کہ یہ کتاب مطلب بھیجی نہیں گئی ہے اور مطلب لیکن وہ تو اس کے بعد مجھے یقین سا ہو گیا ہے دیکھنے کے بعد جب میں نے واٹس ایپ کھولا اور اس کے بعد چیک کیا اور اس کے بائی ڈاٹا کو چیک کیا تو میں نے ویب سائٹ کے ذریعے دیکھا تو یہ کتاب بھیجی نہیں گئی ہے تو اگر یہ کتاب صحیح میں مطلب آڈر نہیں ہوا ہے تو اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کیونکہ میں نے بہت دن پہلے ہی یہ کتاب کو آڈر کر چکا تھا ابھی تک وہ کتاب بھیجی ہی نہیں گئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو آپ جلد جلد سے جلد مطلب بھیجیں کیونکہ ہمیں وہ کتاب بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ٹائم پر ملنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کتاب کو پڑھنا میرے لیے بہت ہی ضروری ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ویب سائٹ میں لیکن وہ کتاب ابھی تک بھیجی ہی نہیں گئی ہے تو آپ اس کتاب کو جلدی سے جلدی بھیجیں